लॉकडाउनमे हमनीके गाँवमे मोबाइल लैपटॉप इहे सब इस्तेमाल होयत रहलैया जैसे मोबाइल से पढ़ैके हइ हमलोग पहिले सीतामढ़ीमे रहैत रहली हँ कोचिङ्ग करैत रहली हँ वैसे तऽ घर तऽ गाँवमे हइ कवारी मदनमे लेकिन सीतामढ़ी जिलामे रहिके पढ़ैत रहली हँ साथमे इण्टरके तैयारी करैत रहली हँ ओहि बीचमे लॉकडाउन भए गेलै लॉकडाउन भेलाके कारण से हमनीके पढ़ाइ डिस्टर्ब भए गेलै तऽ ओकरा बाद मास्टर सब कहलखिन की मोबाइल सबके घरमे तऽ हइ सब केओ अपन अपन मोबाइलमे जूम ऐप डाउनलोड करो आओर साथमे सबके लेल नेटवर्क अच्छा होयके चाही हमरा गाँवमे जीओके टावर हइ ओहि टावर से हमनी सब अच्छा खासा नेटवर्क मिल जाइया आओर साथमे कोचिङ्ग भी जे छूटैत रहलक हँ अब सबके ऑनलाइन पढ़ाइ भए गेलै ऑनलाइन माध्यम से हमनीके अनुभव लेकिन कोचिङ्गमे जे जाइत रहलियै ओकर अनुभव दूनूमे तऽ अन्तर हइ लेकिन पढ़ैके लेल साथमे कोचिङ्ग लेल इसकुलमे आओर हर जगह ऑनलाइन व्यवस्था भए गेलै ओहि से हमनीके बहुत जादा फायदा भेल